السلام علیکم میں یہاں نئی ہوں اور مجھے آدھار کارڈ کے اندراج کے لیے قریبی مرکز تلاش کرنا ہے لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ کہاں جانا چاہیے کیا آپ میری کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو تو براہ کرم بتائیں کہ یہاں آس پاس سب سے قریبی آدھار اندراج مرکز کہاں واقع ہے اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی بتا دیجیے کہ وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے جیسے کون سی بس یا میٹرو لین بہتر رہے گی میں چاہتی ہوں کہ جلدی اور آسانی سے پہنچ جاؤں کیونکہ میں یہاں کے راستوں سے ابھی اچھی طرح واقف نہیں ہوں اگر جانے سے پہلے مجھے کوئی دستاویز یا آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو وہ بھی بتا دیجیے آپ کی مدد کا شکریہ